सासे फोरोंग्रा थाखाबाय नालाय मोजांखौनो बुंखायो आरो जोंनि मावनायखौथ' बासिनो हाखाया बाखनायखायो जोंनि न'आवनो बुरजाखा मानसि बिब' बिनानाव साबा गाहाम बिदा फंबाय साथाम सेस मोनबोजोबखादों आरो ना गुरनाय मानाय सेस न'आवनो रोंखाबाय दानाय लुनाय दासो दाला मेगनबो नुवा जाबाय दा हाबा जानानैसो खस्थ' मोननानै मेगन नुयि जाबाय सेरेब फाननानै जानानै गोदोना बुहुद खम नालाय खिल्थिं खाल्थां बानायना दा सिं सानानै दं बिदि जाबाय आरो आरो माथो बुंबावनो बिदिनोखासै रुवाथिफोरालाय ओरैनोसै माब्लाबा ओंखामानो गोथांबो संना होयो माब्लाबा मैगङानो मोनस्लाबा जायो दुफायलाङो माब्लाबा बिदियावसो जोङो रोंनादोंलाय बिदि जादों आरो फिसा गोनां गोनां मानसि लानोसै ना जों उन्दै समाव गावनि फिसानोल' नायना होयो जोंनो होया बिदि होनलायनाय जायोमोन आरो ओमफ्रायलाय माथो थाबावनो गोदो उन्दैयाव मोनजानायालाय रुवाथिफोरालाय माब्लाबा गोथावआनो जायो माब्लाबासो थावि सङो बानायनि खोथा थायोना बानाय मोजोमनायनि ओरैनो उदैनिबो थागारोब्ला गोदोना दरमाहा मोनैनिबो ओंखाम ओंख्रिखौ गाज्रि संना होनोसै बिदि आरो दा बिदियावसो जोङो हानांदों आरो सोलोंनांदो मालायफोर लाब्लाबो बिदि होजायोब्ला जोंनो मावनोसै ओरै बायदि जाबाय आरो जोंहा सबायखौ सङो अनद्लाखौ गोथावसिन आरो बर'निया सबायजों दाउजों गोथाव नङा होमब्ला अनद्लायाबो बेदर होब्ला गोथाव गोदो नालाय अनद्लाब्लाबो खुमब्रा जालाय माबा जालायजों जासाबो बिबार एसेब्लाबो जायो दानियासो जाला बिबार गिदिरजों ओमफ्राय मा होनबावनांगौ दा जाबायदा नायालाय मैथाजों मैथाजों नाजों खायसेब्ला बे ना मैथाजों ना संनायानो एवनो रोङा ओरैनो होब्र'ना होयो रुवाथिफोरा बिदि खालामो मोन आरो ओमफ्राय मा बाव